टैक्नोलॉजी ऐं समाचार उद्योग जी बि तमामु घणी मदद कई आहे जीअं त पहिरियों जे जेके ज़माने में टैक्नोलॉजी न हूंदा हुआ त का बि ख़बर ॾियण लाइ टाइम लॻंदो हुओ या समय बि बर्बाद थींदो हुओ ऐं हाणे त झटि पटि टीवीअ ते या मोबाइलनि में जल्दी खां जेको बि थिए थो सभु वेठे वेठे पाण जो ओॾी महिल ई ॼाण मिली थी वञे सभु ख़बर पइजी थी वञे ऐं पहिरियों चिठियुनि जे थ्रू जीअं ईंदा हुआ त उन में तमामु ॾींहं बर्बाद थींदा हुआ टाइम बि बर्बाद थींदो हुओ ऐं टाइम ते उहा ख़बर बि न मिलंदी हुई ऐं हाणे त फोन जीअं निकिता आहिनि त फोननि जे ज़रिए बि जल्दी असांखे ख़बर पइजी थी वञे उन ई टाइम ते ख़बर पइजी थी वञे त तमामु घणी मदद कई आहे टैक्नोलॉजी समाचार उद्योग जी ऐं उहा ख़बरु असांखे टाइम ते जल्दी ई मिली थी वञे ऐं असांखे तमामु घणी सहुलाई थी आहे टैक्नोलॉजी जे करे